جی ہیلو فرمائیے جی ہاں جی جیسے کہ جی ہاں بہت زیادہ ہو گیا ہاں جی تو یہ کووڈ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو دیکھو اگر آپ کو کچھ بھی اگر کھانسی سردی یا پھر چھینک یا پھر آپ کے زبان کا ذائقہ اگر چلے گیا یا پھر کچھ بھی ایسے سمٹمس دکھے تو آپ پہلے کیا کریے کہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیے ایک سپریٹ روم میں جا کر بیٹھیے اور وہیں سے آپ کے بیگم یا پھر آپ کی والدہ جو بھی ہے ان کو کہیے کہ الگ سے کھانا پینا دیں اور ساتھ میں آپ جو ہے ایک پیراسیٹامال ٹیبلیٹ ساتھ میں ایک اینٹی بایوٹک اور ایک ملٹی کیا بولتے ملٹی وٹامن کی ٹیبلیٹ لے لو کیونکہ وہ بہت کیونکہ آج کل کووڈ کی طرف سے انسان بہت ویک ہو رہا ہے اندر سے امونیم سسٹم اس کو برقرار رکھنے کے لئے اس کو اچھا رکھنے کے لئے آپ کو وہ لینا ضروری ہے اور ساتھ میں آپ کچھ فروٹس لیجیے جیسے کہ میوے رہتے ہیں نا وہ لیجیے آپ کو کو کسی بھی چیز کا آپ کو ذائقہ نہیں آتا لیکن آپ کو وہ لینا ضروری ہے آپ کی طاقت کے لئے آپ کی کہ جسم کو بنائے رکھنے کے لئے اور آپ کو کووڈ سے باہر نکلنے کے لئے ٹھیک ہے وہی آپ فالو کر لو بس ہے جزاک اللہ